پندرہ ایک سو پچہتر نو ہزار نو سو نِنانوے آٹھ لاکھ چوون ہزار چار سو تین ستاسی ہزار پانچ سو ترے سٹھ